ميرا پسنديدہ كھيل كركٹ ہے اور يہ كھيل انڈيا ميں اور باقى بہت سارے ديشوں ميں بہت مشہور ہے اور اس كھيل ميں كئى سالے کئی سارے رولس ہوتے ہيں جيسے امپائر ہوتا ہے بالر ہوتا ہے بيٹسمين ہوتا ہے سب كى الگ الگ جگہ ہوتى ہے

يہ كھيل صحت كے ليے بہت اچّھا ہوتا ہے اور اس كھيل كو كھيلنا بھى چاہيے لوگوں كو